ٹیکنالوجی جو ہے دنیا کے لیے ابھی بہت بہترین چیز ہے ٹیکنالوجی سے آدمی جو ہے ریل گاڑی ہوائی جہاز طرح طرح کے سواری وغیرہ کا جو ہے سہولیات کے کے کام میں جو ہے انسان کے آ رہا ہے اور یہ ٹیکنالوجی پہ عمل کر کے آدمی جیو زیادہ سے زیادہ ترقی کر رہا ہے جو چیز جو کام جو ہے گھنٹوں کا ہوتا تھا وہ وہ منٹوں میں ہو رہا ہے اور اس کے لیے آدمی کو جو ہے اور بھی زیادہ ٹیکنالوجی پر محنت کرنے کی اور اس کے لیے جو ہے ضرورت ہے اور اسی طرح سے جو ہے تو ٹیکنالوجی آج کے دور کا جو ہے ضرورت بن گیا ہے جیسے جیسے پہلے جو ہے بجلی وغیرہ جو ہے نہیں آتی تھی تو گاؤں کے لوگ کام چلا لیتے تھے لیکن اب ہے کہ ایک ضرورت کی چیز بن گئی ہے اگر لائٹ چلی جائے بجلی وغیرہ تو موبائل سوئچ آف ہو جائے گا پھر یہ ہے کہ بہت سی کاموں میں جو ہے بادھائیں آئے گی رکاوٹیں آئیں گی اس لیے ٹیکنالوجی پر محنت کر کے اور اس کے جو ہے پر چل کر کے آدمی کو بہت زیادہ جو ہے فائدہ اٹھا سکتا ہے قیمتی وقت کو جو ہے ہے بچا سکتا ہے اور کم وقتوں میں بہتر سے بہتر جو ہے کام لیا جا سکتا ہے ٹیکنالوجی بہت بہترین چیز ہے